جی ہاں بالکل میرے چند پسندیدہ اردو ادیب اور شاعر ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں مجھے ان کی تحریر بہت عمدہ لگتی ہے کیونکہ وہ بہت اچھا لکھتے ہیں میری زندگی میں ان کی تحریروں کا بہت اثر ہے ان میں سے ایک حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں مجھے ان کی تحریروں نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے کیونکہ وہ وہ اساتذہ اور میرے کئی احباب کے بھی پسندیدہ مصنف ہیں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی الحسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر میں خدا نے بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے ان کی تحریر میں جادو ہے ان کا قلم ساحرانہ ہے وہ لکھتے ہیں تو قاری کو اپنا دیوانہ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی عربی تحریر بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے ان کی عربی تحریر بھی بہت عمدہ لگتی ہے انہوں نے سو سے زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں ان کی کتابوں کی طویل فہرست میں چند کے نام یہ ہیں پاجا سراغ زندگی کاروان مدینہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج اور زوال کا اثر تاریخ دعوت و عزیمت المرتضیٰ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرانے چراغ نقوش اقبال میری علمی و مطالعاتی زندگی سیرت سید احمد شہید وغیرہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ میرے سب سے پسندیدہ ادیب ہیں اسی طرح چونکہ میں عربی زبان میں بھی پڑھتا ہوں تو عربی زبان کے ایک بہت ہی مشہور ادیب کا ذکر کرنا چاہوں گا ان کا نام ہے ڈاکٹر عائض القرنی ان کی ایک اہم کتاب کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس کتاب نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ہے اس کتاب کا نام ہے غم نہ کریں یہ کتاب دراصل عربی زبان کی ایک بہت مشہور کتاب کا اردو ترجمہ ہے اس کتاب کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر عائض القرنی جو کئی مشہور کتابوں کے مصنف ہیں ان کی تمام کتابوں میں ایک یہ کتاب ہے اس کتاب میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے اور پڑھنے والے کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا اصل میں امتحان گاہ ہے جہاں ہر ایک انسان اپنے اپنے امتحان سے گزر رہا ہے جہاں ہر ایک انسان کو آزمایا جاتا ہے اس آزمائش سے کسی بھی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے اور اس دنیا میں غم اور خوشی رنج اور راحت دکھ اور مسرت آرام اور پریشانی ہر ایک انسان کی زندگی میں شامل ہے اب ان دونوں وقت پر انسان کو اپنے آپ پر قابو پا لینا بہت ضروری ہے یعنی اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ پر اتنا قابو ہو کہ خوشی اور مسرت کے نشے میں گھمنڈ نہ ہو جائے اور غم اور تکلیف کے وقت بالکل اداس اور مایوس نہ ہوجائے انسان کو اس دنیا میں طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مختلف طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ تمام مصیبتیں اور پریشانیاں انسان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہوتی ہیں انسان کو اس پر صبر کرنا چاہیے یہ کتاب پوری دنیا میں مشہور ہوئی اور نہ جانے کتنے انسانوں کی زندگی بدل کر رکھ دی اس کتاب نے میں نے اپنے دوستوں اور اپنی فیملی اور جاننے والوں میں اس کتاب کا کافی ذکر کیا اور ان کو بتایا اس کے بارے میں اور کئی دوست اور احباب کو پڑھنے کا مشورہ بھی دیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کتاب کو ضرور پڑھیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے اس طرح علامہ اقبال اسی طرح علامہ اقبال حالی مرزا غالب اور سر سید وغیرہ میرے پسندیدہ ادیب اور شاعر ہیں